डॅम म्हणटा ते आसा म्हणटा ते एक साळान एक डॅम आसा एका म्हणजे तूं जर डॅम सकाळीं वचत जाल्यार उदक मातशें कमी आसता सांचे म्हटल्या थंय उदक वाडत वता पूण एक तरेची रिस्कूय बीन थंय वचप म्हटल्या पयलीं थंय एकूत डॅम आशिल्लो आतां थंय आनी एक दुसरो डॅम केला चडशे लोक आतां दुसऱ्या डॅमार वता बट थोड्या लोकांक पयलींच्याच डॅमार मजा येता थंय जर तूं वता जाल्यार एक फ्रँड्स फॅमिलीक बीन घेवन वचप जेवण बीन घेवन वचप काजू बियो घेवन वचप मागीर जे ड्राय फ्रुट्स बीन किदें तुका फ्रुटां खावपाक मेळटा तें घेवन वचप आनी मोस्ट हें म्हणटा तें नॉन वॅजूय तूं घेवन गेल्या चड मजा किद्याक चडशे थंय फ्रँड जेन्ना वता ते चेडे वता जेन्ना थंय बियरी बीन घेवन वता मागीर बीच आसा ते म्हणटा ते काब दे राम एक बीच आसा पूण थंय तुका चलचें चडटा खूब बट एकदां तूं सकयल पावले काय ना तो व्यू बरो आसा आनी आतां थंय सायडीक तांच्यानी एक लेकूय बांदला म्हणजे तुका जाय जाल्यार तूं ते लेकारूय न्हांवपाक शकता बिचाच्या सायडीकूच ताजोच एक भाग कसो तो रातचे थंय चडशे जाण टँट बीन बांदून थंय रावतात मागीर तांबडी सुर्ला देवूळ आसा थंय तूं देवळान तें देवूळ महादेवाचें थंय पूण तुका नॉन वॅज खावपाक अलावड ना आनी ती आर्मिची डिफँसाची एरया सो तुका फोटोज बीन थंय देवळान भितर काडपाक अलावड ना भायर तूं काडूंक शकता मागीर थोडे फुडें चलत वचत जाल्यार तुका थंय बरो एक वॉटफॉल मेळटलो ती ट्रकिंगाकूय बरी जागो आनी मागीर आनी एक बीच आसा म्हणटा तो बटफ्लाय बीच पण ताका तुका खूब चलचें पडटा बटफ्लाय बिचाक टू व्हिलरान तूं वचूंक श शकता मागीर आतां नवीन ओपन केला म्हणटा तें कयाकींग एक ओपन केला तें खोला आसा थंय आतां बरो एक्सपिरियन्स मेळो शकता मागीर मयॅम लेक आसा थंय आतां बोटींग चालू आसा जें पयलीं गोंयांत अशें कमी आसतालें आतां चडशे म्हणजे खुबशे आसा जागे खंय तूं एक्टिविटीज करपाक शकता पळय तशे